मैं भोजन रेस्तरां के मालिक से कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ जो आपने मुझे अगले हफ्ते

कृपया मुझे उनके बारे में आप से वार्तालाप करनी है जो आपने जो आई भोजन बनाए थे एक हफ्ते के बीच में वह भोजन आप कृपया करके दोबारा बनाये और आप को हमारे मन पसंदीदा भोजन के मेन्यू को पता होते हुए भी उसे दोबारा रीपीट करें कि हम आप के स्वादिष्ट भोजन का दोबारा आनंद लेना चाहते है आप के हाथों दोबारा जो भोजन बनी है उन के बारे में भी कुछ कहना चाहते है हमें उनमें कुछ कमियाँ मतलब नमक और कहीं कहीं हमें मिर्च ज़्यादा दिखी है तो कृपया करके मेरे मन पसिंदा मेन्यू के भोजन में इन सब कमियों को दूर करें और हमें दोबारा अपने हाथों का खाने का मौका करें जैसे मेरे मन पसंदीदा भोजन मे आपको पता है कि इडली है डोसा है चिल्ली पनीर है टोमॅटो सॉस और टोमॅटो का सूप है ये एट्सेट्रा चीज़ें है जो आप को हमने मेन्यू के रूप मे बना कर दी थी कृपया मुझे एक हफ्ते दोबारा से यह खिलाया जाए